हम शिक्षा विभागसँ जुड़ल छी हमर सबसे बड़ी उपलब्धि अछि गरीब विकलाङ्ग या अनाथ बच्चाके शिक्षा देनाइ आ ओकरा सबके हम शिक्षा दे कऽ बहुत आगे तक बढ़ा देने छी बहुत से बच्चा हमर पढ़ायल बच्चा सब इंजीनियर भए गेलैया डॉक्टर भए गेलैया बहुत क्षेत्रमे काम कर रहल अछि इहाँ तक कि सी डी पी ओ भी होय बाला अछि आओर भविष्यमे होयत अखनो हम शिक्षाके क्षेत्रमे जुड़ल छी जहाँ तक हम चाहैत छी कि गरीब अनाथ विकलाङ्ग ई सबके हम सेवा करी आओर हमर आर्थिक स्थिति ठीक नहि अछि फिर भी हम हुनका पढ़ा लिखा कऽ मजबूत कऽ रहल छी आ दिन राति एहि लोकके सेवामे हम लागल रहैत छी